اجنبی لوگ بس پہ ملتے ہیں سفر میں جاتے سفر میں ملتے ٹرین پہ جاتے ٹرین پہ ملتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان سے دو دو باتیں کرتے ہیں دوستی ہو جاتی ہے وہ پوچھنے لگتی ہے کیا کرتی ہے بولتے پڑھائی کرتے اس کلاس میں پڑھ رہے تم کلاس میں پڑھ رہی ہے وہ بولتی ہے ہم بھی اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو دونوں میں بہت ہی اچھی دوستی ہو جائی جاتی ہے اور ہم لوگ ساری باتیں بتانے لگتے ہیں ان کو پڑھنے کے سلسلے میں بہت ہی ساری بات بتانے لگتے ہے وہ بھی بولنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے تم لوگ اچھے سے پڑھو وہ ہم لوگ بھی ہم بھی بولتے ہیں ان کو اچھے سے پڑھو تم لوگ اچھے پڑھائی کرنا اچھی بات ہے وہاں جا جانے کے بعد اس جگہ پہ ہم لوگ رہتے اس جگہ پہ میں ہم لوگ کو بہت ساری فرینڈ بھی پڑھتی ہے بہت سارے دو فرینڈ ہے بہت ساری لڑکا لڑکی سب پڑھتی ہے بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے تم بھی آؤ تم بھی پڑھنا تم کو بھی پڑھ بہت ہی اچھا لگے گا اس لیے ہم لوگ ساری بات بس میں کر لیتے ہیں کر کے جب ایک ساتھ جب پڑھنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے